असांजी सिंधी भाषा मिठिड़ी ॿोली आहे असां सभिनि सां मिठो ॻाल्हाईंदा आहियूं प्रेम सां ॻाल्हाईंदा आहियूं ईअं त असांजे राज्य में सांस्कृतिक भाषाऊं खोड़ आहिनि पर असांजी जेकी सिंधी भाषा आहे उन जी पछाण हुन जी भूमिका इहा आहे की अगरि असां जीअं कोई पंजाबी वारनि सां ॻाल्हायूं था त असां उन्हनि जी भाषा त सम्झी वेंदा आहियूं लेकिन उहे बि असांजी भाषा असांजी सिंधी भाषा खे सम्झण जी कोशिश कंदा आहिनि ऐं उहे बि असांजी भाषा खे पोइ धीरे धीरे सिखी करे सम्झी करे पाण बि ॻाल्हाए ॻाल्हाइणु लॻंदा आहिनि जीअं मारवाड़ी हूंदा आहिनि त अगरि उहे थोरो सो घटि सम्झी पाईंदा आहिनि लेकिन उन्हनि खे पतो पइजी वेंदो आहे की भई हा इहो इहो सिंधी आहे या इहा सिंधी आहे इहे सिंधीअ में ता ॻाल्हाइ्नि जीअं असांजो झूलेलाल साईंअ जो एडो वॾो त्योहारु असांजो चेटी चंड थींदो आहे जीअं असांजा असांजो जुलूस निकिरंदो आहे त सभु सम्झी वेंदा आहिनि की हा इहो ईअं सिंधी आहिनि ईअं पंहिंजो पंहिंजे भॻिवान खे पूजनि था ऐं उन्हनि जो ईअं उन्हनि जो अॼु त्योहार अथनि त जुलूस था कढनि